आंनि मोजां मोननाय ओंख्रि गोथाव खालामग्रा मस्ला आंनियाव सिक्रेट दं आं बेखौ होनानै आं बिराद गोथाव सङो आं बायदि रावबो संनो रोङा बिराद मोजां सङो आं जेरै गरम मस्ला इलाइचि लं आरो जाब्रां आजवैन आरो बेसर ओमफ्राय मेथि ओमफ्राय आजराइन जिरा बेफोरखौ आङो बिराद मोजाङै आङो एवनानै आराम ग्राइन्दारआव देलायलायनानै आङो भयेमाव सोनानै दोनो आं बेखौ सिक्रेट रावनोबो खिन्थाया बेवहाय बेखौ आङो बेदरफ्राव ओंख्रिआव होनानै सङो बिराद गोथाव सङो आं बेखौ जानानै बयबो आंनि ओंख्रि संनायखौ मोनजाबा बयबो बाख्नायलायो बिराद मोजां मोनो होननानै आंनाव सोङो नों मा होयो ओंख्रियावलाय एफा गोथाव जायो होननानै नाथाय आं बेफोरखौ रावनोबो खिन्थाया आंनाव बे सिक्रेट दं संनानै बे जेब्ला आं बेदर सङो बा माबा मोनसे ओंख्रिफोर सङो बेखौ आं होनानै सङो बिराद मोजां संनानै आं जायो आं संनाय ओंख्रिखौ जाबा बयबो आखाइ सोलास्लिबलायो जानानै बयबो मोजां मोनो जेरै आं ओंख्रि संबा बेदरखौ सं अमा बेदरफोर संबाय बा दाउफोर सङोब्ला आङो दाउखौ मा खालामो संनायनि सिगां बिदिनो आरामनो साराय गुदुं खालामग्रोबाय सारायखौ किन्तु आं बिराद गुदुं खालामो आरो सारायखौना सारायखौ बिराद गुदुं खालामनानै आङो थावखौ होयो थावखौ होनोसै आरो साम्ब्राम बानलु साम्ब्राम गुफुर आं बेखौ किन्तु ओंख्रि संनाय सिगां बेखौ एवग्रोयो दै बेखौ एवखांनानैसो आं बेदरखौ आरामसे खोबहाब खोबहाब खोबनोसैलाय आरो एरनोसैलाय आरो खोबनोसैलाय आरो बेनिफ्राय बिदि एवनानै ऐ आङो लास्टआव दै एसे सारस्रोयो जेब्ला आङो मोनहां मोनहां जायो बा बै आंनि सिक्रेट मस्लाखौ आङो होनोसै होनानै खोबहाबनानै बिदिनो दुन्दिया बोथोराव दुन्दिया होबाय दुन्दिया गैयाबा बिदिनो गंगार दुन्दिया होननाय दङ बे गंगार दुन्दियाखौ होनानै ओरै होनानै सङो आङो बिराद मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु जानो मोजां मोनो बेबायदि आरो ना जेरै जोगोलाउरि दाउ जा संनानै बिराद जानो मोजां मोनो आङो जोगोलाउरिखौ मा खालामो आङो न'आवनो जोंहा दङ उसुङाव बे जोगोलाउरिखौ आराम खानोसै सुनोसै फिसा फिसा फिसा फिसा गोरलै गोरलै हानोसै ओमफ्राय दाउ बेदरखौ एवनोसै दाउ बेदरखौ एवनानै आरामनो फ्राम फ्राम एवग्रोनोसै एवनानै दै सारस्रो सारस्रो आं बेदरखौ बिराद मोजां एवो दै किन्तु एवनानै ओमफ्राय आङो बेवहाय आङो जोगोलाउरिखौ होस'नोसै जोगोलाउरिखौ होसननानै एसे एवनोसै एवनानै दै होनानै दै होनानै ओमफ्राय उनाव बिदै जोम जोम आरामसे संनानै जायो बेफोरखौ संनानै जानो बिराद मोजां मोनो आङो आरो लाफा ओंख्रि जेरै लाफा ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो बेफोरखौथ' लाफाखौ सानफ्रोमबो मोना जेरै मेसेङाव मोनो मेसेङाव मोनोबा जों लाफाखौ जों नाथुरजों जायो नाजों जायो बेबायदि लाफाखौ जोङो मा खालामो लाफाखौ सायनोसै सुनोसै सुनानै दोननोसै नाखौ एसे एवथुमग्रोनोसै एवनानै आरामनो दै होनोसै दै होनानै लाफाखौ गारसननानै आरामसे मस्ला एसे होनोसै खोबनानै एसे ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै जोङो बेखौ गोदौ होनानै मोनबाथाय बोखांनानै गुदुं गुदुं आराम जानानै मोजां मोनो आलु बाथोन जेरै आलु बाथोन जानानै आं बिराद मोजां मोनो आलु बाथोन खालामबा मा खालामो आं ओंखाम संनाय अरखियाव आलुखौ मेनानै दोननोसै मेनानै दोननानै मोनोब्ला बिगुरखौ जिरनानै आरामनो सिफ्लेनोसै बेवहाय आङो मा खालामो आलु बाथोनाव होबा साम्ब्राम बानलु साम्ब्राम गुफुर होनानै आराम फिसा फिसा हानोसै हानानै एसे थावआव एवस्रोलायनानै आङो बेखौ आलुजों सिफ्लेनानै जानो बिराद गोथाव मोनो आलु बाथोन जेरै बानलु बाथोन बानलु बाथोन जायोब्ला बानलु बाथोन जानानै आं बिराद मोजां मोनो बानलु गोथां एसे एवनाय गोरान गोथां गोरान साम्ब्राम साम्ब्राम गुफुर बिदि होनानै एवनोसै ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होनाय दं जोंंनि बर'नि होनो गंगार दुन्दिया आरो मगर दुन्दिया होनो नामा बेखौनो बेखौ होनानै आराम बाथोन देनानै जानो आं बिराद मोजां मोनो जेरै जों बर'फ्रा बिदिनो साम'जों सबायजों जोगोनारजों सबायजों बेफोरबायदि जायो जेरै साम' सङोब्ला साम'खौ जोङो सायग्रोयो सायनानै दाखोन गारग्रोयो जोङो दाखोन गारनानै बा लान्जायखौ दानस'नोसै लान्जायखौ दानस'नानै ओमफ्राय लेबु होनानै जोङो साम'खौ मोजाङै मान्जियो खादायाव मैगं खादायाव मान्जिनानै जोङो जेब्ला बे साम'आ साफा जाबाय होनबा जों सुनानै मानानै दोननोसै सबायखौ जों रुनानै लाग्रोनोसै सबाय रुनानै लाखांनानै जोङो सबाया जेब्ला रुयबाय सबाय रुयोब्ला जोङो बाहाय मा खालामो खारै संख्रि होनानै जोङो बेखौ रुनानै दोनग्रोनोसै ओमफ्राय बेवहाय जोङो साम'खौ एवनोसै साम'खौ एवनायनि सिगां थाव साम्ब्राम बानलु मस्ला मस्लि जा होनांगौ बेखौ होनोसै होनानै एवनानै जोङो सबायाव होसननानै बिदिनो ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होबाय खारै संख्रि आराम ज्रोम होनानै फोमोननानै बिराद मोजां जानो बेखौ जोङो जायो आरामसे एकेबारे जानाय समाव जोङो सोबख' सोबख' साम' बेदरखौ जायो एके बिराद मोजां मोनो जोङो साम' ओंख्रि जानानै बिदिनो जोङो बर'नि जा मोनो जों बेफोरखौ जों गासैबो संनानै जायो जोंनि बेयो जाहैबाय बर'फोरनि फेभरिट ओंख्रि आङो सबाय आरो अनला बेखौ जानानै बिराद मोजां मोनो बेदरनि मादाव आङो अमा बेदर आरो दाउ बे मोननै बुस्तुखौ जानो बिराद मोजां मोनो बिसोरखौनो आङो सानफ्राव संनानै जायो आरो आलासिफोर फैबाबो बेफोरखौनो संनानै होनानै जानाय जायो